जय झूलेलाल मुंहिंजी बि हालत ख़राबु आहे ऐं अची कान सघंदी हुअमि कारणु मूंखे मुंहिंजे घर में भरिसां घर में पाणी पाणी भरियलु आहे किचन में पाणी भरियलु आहे बाथरुम में सभिनि पासे हालत ख़राबु थी वई आहे पाणी भरण जे वजह सां आने ॿ ॾींहं खां पाणी भराई आहे त हालत ख़राबु आहे हाणे जीअं बि आहे सरकार मतलबु ओतिरा आला आला वैठा आहियूं अञा एटले असां बाल्टियूं हलाईं चांहि वांय सब ॾई करे विया आहिनि नाश्तो पाणी ॾई विया आहिनि एटले असी अची कान सघंदासी बाक़ी त अची वञूं आ असांजी हालत ख़राबु आहे तव्हां असांखे समुझो हा हु त असां समुझी सघूं था पाण आहे न हींअर मुंहिंजो फोन बि ख़राबु आहे न चार्जिंग कान्हे अ पाणी अची वियो आहे त न असांजी हालत ख़राबु आहे असां पोइ हिते आला वेठा आहियूं ॾिसो हाणे कंहिं खे फोन करे सघां त करंदमि छाकाणि त हाणे न ऐं पहिरीं ॾिसां त आजू बाजू वञी करे ॾिसदमि की छा आहे कमु करणु अचां थी या न छो त हुनजे घर पाणी न भरियलु हुजे हू अची सघे त आउं जल्दी मोकलां थी तव्हां जी समस्या जो हलु करण लाइ हा असांजी कोशिशि जारी आहे त ॾिसूं था मुंहिंजी हालत बि तव्हां समुझो पाणी भराई आहे ख़राबु असुलु ख़राबु हालत आहे असां बि ईअं ई वेठा आहियूं खाइणु पीअण जा बि कुझु आहे न रुॻो काने त बि आउं ॾिसां थो आजू बाजू मुंहिंजा जेका आहे प्लम्बिंग जो कमु कनि था मुंहिंजे घर पाणी भरियलु न हूंदो त आउं ॿाहिरि कमु करे ॾींदमि घणी वधारे घटि जी ॻाल्हि कान्हे एतिरो त आहे न असां करे सघंदासीं जी हां ज़रूरु जी